हैलो क्या मेरी बात राजा होटल से हो रही हे जी मैंने सावित्री नाम से एक ऑर्डर बुक कराया था मेरा पता है रतन बजरिया जी तो मैंने उसमें पलक पालक पनीर दाल चावल बैंगन और रसगुल्ले बालुशाही नमकीन दोसा और चायमिन्स वगैरह वगैरह बुक कराया था तो मैंने उसमें एक ओ टी पी सेट किया था स्विगी में तो जी मैं अब उस ओ टी पी जो कि चार पाँच छ सात था तो अब उसको आप रद्द कर दीजिए क्योंकि उसमें खतरा रहता है जी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है पर मुझे अब इसे रद्द कराना ही होगा धन्यवाद